हाँ मध्य प्रदेश के उद्यन अवलोकन हालांकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है लेकिन उद्योगों में भी इसकी अच्छी हिस्सेदारी है मध्य प्रदेश औद्योगिक व्यापार में सातवें स्थान पर है मध्य प्रदेश में उद्योग की माध्यमिक आर्थिक गतिविधि की भी हिस्सेदारी है और दो हज़ार बाईस दो हज़ार इक्कीस में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका सब से कम योगदान है मध्य प्रदेश में कृषि अधरति योगक मध्य प्रदेश बड़ी संख्या में और भविष्यक फ़सलों का उत्पादन करता है जो मध्य प्रदेश में एक कृषि आधरित उद्योगी है के लिए कच्चे माल की तरह है कृषि अधिरित उद्योगी श्रम प्रधान उद्योग है जो बड़े पैमाने पर रोज़गार प्रदान करता है राज्य कईं बाग़बानी फ़सलों के सब से बड़े उत्पादों को भी एक और ख़ास उद्योगी के लिए अक्सर अवसर प्रदान करता है राज्य कपड़ा निर्माण का कृषि उपकरण निर्माण आदि में भी अवसर प्रदान करता है